हाँ मैं आयुर्वेदिक और सिद्ध और होम्योपैथी जैसी दवाओं के बारे में जानकारी है मुझे मैं जानती हूँ इन होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाओं में इनका जो असर है वह काफ़ी धीरे धीरे होता है ऐसे कई ऐसी छोटी बीमारियाँ हैं जिन में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक का इनका इलाज है जैसे बुख़ार खांसी गठिया डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में होम्योपैथी में इलाज सम्भव है और ये एक ऐसी बीमारी है जिन में शरीर का इम्यून सिस्टम इनकी कोशिकाओं पर हमला करता है और इसके अंदर इन में होम्योपैथी में इसका इलाज है और ये जो बीमारियाँ होती हैं इन में होम्योपैथी में इनका इलाज काफ़ी लम्बे समय तक चलता है इनके अंदर और ये दवाईयाँ ऐसी हैं जिन में ये पाँच साल के बाद ख़राब भी हो जाती हैं और इनकी जो डेट है उन क्या एक्सपायरी जो डेट है ये काफ़ी अनिवार्य है होती है इनकी जो और जो दवाईयाँ हैं इन दवाइयों में इनका परहेज़ भी किया जाता है जैसे धूम्रपान से जो जो लोग होम्योपैथिक दवा उपयोग में लेते हैं उन्हें धूम्रपान से बचना चाहिए और इसके अलावा इन में लहसुन का इस्तेमाल करने से भी परहेज़ कहा जाता है और ऐसी कई डॉक्टर हैं जो उनको पुड़िया बना कर भी देते हैं और उस दवा को भी उस कागज़ की पुड़िया के द्वारा ही लिया जाता है तो मुझे इनकी आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवाओं के बारे में जानकारी है और इन वैकल्पिक और पद्धतियों को मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी हर बीमारी के लिए होम्योपैथी का इलाज नहीं होना चाहिए हर ऐसी जैसे कई लम्बी जो बीमारियाँ हैं जिन में ऑपरेशन की या सर्जरी की जिन में आवश्यकता होती है तो उन में हर बीमारियों में होम्योपैथी का इलाज सम्भव नहीं है और मैं उसके लिए अस्पताल में जाने जाना ही बेहतर मानती हूँ और कई जैसे खांसी ज़ुख़ाम और जैसी हल्कि बीमारी होती है छोटे बच्चों के लिए तो उस में बच्स होम्योपेथी का इलाज सम्भव है परंतु जहाँ काफ़ी जैसे सर्जरी की जैसी बीमारियों में उस में होम्योपैथी का मेरा मनाना नहीं है और उसके लिए मैं अस्पताल में जाना ही उनको सलाह के लिए सलाह जाने के लिए कहूँगी और मैं जाऊँगी अस्पताल में ही उसमें ही जाना पसंद करूँगी और उनके लिए सर्जरी में अस्पतालों का ही उपयोग उनके लिए बेहतर है